ہاں مجھے یہ بات تو بالکل لگتی ہے کہ آرٹ کا سامان خریدنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ بہت قیمتی ہے اور یہ بہت نفیس فن ہے لیکن مجھے کافی مزا آتا ہے بچپن کے دنوں سے ہی میں نے پنسل سے اسٹارٹ کیا تھا اور آج میرے پاس تقریباً بائیس طرح کے برش موجود ہیں